लोक वेगळीवेगळी शेतां शेतान झाडां रोंयता जशें की भा भातचे भात भाजयो आनी लोक गायो बीन पोसतां गायो तांकां खूब मदत करता कित्याक गायो ती गायेन गायासून ते आपलें शेत रोवपी